मेरा पसंदीदा खेल किरकेट है मैं इसे बहुत हीं पसंद करता हूँ क्योकि किरकेट खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है रनिंग भी होती रहती है तरह तरह के एक्सरसाइज भी होती रहती है जिससे कोई भी बीमारी नहीं होती ये किरकेट खेलना मुझे बहुत ही पसंद है शरीर स्वस्थ रहता है बिल्कुल और हमारे दोस्त हैं सभी वो भी किरकेट खेलते हैं उन्हें भी किरकेट बहुत ही पसंद है जब भी किरकेट का कोई भी टूर्नामेंट चलता रहता है वह वहाँ पर देखने के लिए ज़रूर जाता हूँ टी वी पर भी मैचों को देखता रहता हूँ किरकेट मेरे को बहुत ही लोकप्रिय खेल मेरा किरकेट है किरकेट खेलने से रनिंग भी होती रहती है एक्सरसाइज भी होती रहती है जिससे शरीर स्वस्थ एवम बना रहता है टूर्नामेंटों को देखना बहुत पसंद है इतना खेल खेलना मुझे पसंद काम है लेकिन खेल किरकेट देखना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं हमारे यहाँ पर कहीं भी टूर्नामेंट होता है किरकेट का मैं देखने के लिए ज़रूर जाता हूँ क्योकि मेरा को बहुत हीं अच्छा लगता है किरकेट देखना इतना खेल खेलना नहीं है पसंद देखना बहुत पसंद है टी बी या मोबाइल पर मैं भी हमेशा किरकेट ही देखता रहता हूँ कोई पुराना टूर्नामेंट हो या कोई मैच हो या किरकेट के टूर्नामेंट चलते रहते हैं आई पी एल हैं मै उन्हे बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से देखता रहता हूँ एक भी मैच मिस नहीं करता देखना मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगता है किरकेट खेलना भी बहुत अच्छा रहता है